साहा गला नामा औ मा मा मोनगोनथाय मादै दा नोंनि सा दखानआव

अ देलिबारि सिसथेम दंना गैयाथाय अह माने आंनो देलिबारिसो नांगौमोन आरो हायोबा सिंग्रा मोनबासो ओमफाय फकरि दसताकानिसो नांगौमोन आरो सिंग्रा मोनबा ओमफ्राय फकरि दसताकानिल' गुगुनिफोर जायो नामा दावदैफोर मोनबाथाय दावदैखौबो नांगौमोन दावदैबो दंदा बइल दे दावदैखौबो माबा दैबा हरफादो होनबालाय ओमफाय ओरैनो मा मा दामथाय सिंग्राया मा दामथाय ओमफ्राय माबा सिंग्रायालाय फिताखौ ओमफ्राय डेलिभारि चार्ज लायो नामा बिसिबां औ बांद्रायथारो ना फन्सास थाखायाहाय एसे खम जाया होनबा जोंना बे खाथियावयो तितागुरियावनो

औ दे